मैंने कुछ दिन पहले स्वेगी से एक जो है पिज्जा ऑर्डर किया था अपने घर के लिए उस टाइम उस समय मौसम भी बहुत ही ख़राब था गर्मी का मौसम था बहुत तेज़ गर्मी चल रही थी और मेरा जो है तीन बजे का टाइम था तो मैंने ये प्रणव रेस्टोरेंट्स है उसके वहाँ से अपना खाना ओडर किया था जो पिज्जा है वो ओडर किया था तो मुझे वो ओडर है बहुत ही अच्छा लगा था मैंने ओडर किया था उसके बाद मुझे दस मिनट का टाइम दी मिला था मुझे लेकिन आठ मिनट में ही मेरा ओडर है मेरे स्थान पर पहुँच गया था मेरे घर पर तो मैंने उसको खाया तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा था और पिज्जा भी मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगा था इसलिए मैं वो ओडर करके और जो ये रेस्त्रां है उसको खाकर बहुत ही अच्छा हूँ अच्छा लगा है मुझे ये काफ़ी अच्छा खाना देते हैं उसकी क्वालिटी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छा है और मुझे ज़्यादा नहीं यह अस्सी रुपए में ही मिल गया था इसलिए मैं जो इनकी सेवा है उनसे बहुत ही खुश हूँ